सूर्यके जे पूजा हुअए छै इहाँपर लोक मने जे छै ओकरा चरचन्दा परब कहै छै मने छै मने चाँदके पूजा हुअए छै आओर सूर्यके पूजामे अपनारऽ छै छठऽर पूजा हुअए छै आओर जेकि तीन दिवसीय चारि दिवसीय कार्यक्रम होइ छै छठ पूजा छठ पूजामे लोकमे छै उपासना करै छै डूबता हुआ सूर्यरऽ उगता हुआ सूर्यरऽ पूजा पाठ करै छै तीन दिवसीय कार्यक्रम छै ओ लेकिन सूर्यके पूजा करना चाहिअ मने छै कने कि ओ ओ पूरा पृथ्वी पूरा सन्सारऽके जे छै जे उजाला दै छै धूप दै छै रोशनी दै छै जे हर मानव पशु पशु पक्षी जीव जन्तु पेड़ पौधा सबके लिए बहुत जरूरी छै हमरासरी धर्मग्रन्थमे सूर्य बहुत बड़ा चीज छै सूर्य प्रकाश बिना किछु सम्भव नहि छै इसीलिए तबरऽ ब्रह्माण्डमे जे सूर्य छै सूर्यरऽ हर जाति धर्मके लोक भी सूर्यरऽ उपासना करै छै पूजा करै छै चाहे ओ जाहि रूपमे करै लेकिन करै छै लेकिन करना चाहिअऽ हर इन्सानके सूर्यरऽ पूजा करना चाहिअऽ सूर्यके लोक सुबह सुबह स्नान उस्नान करिके सूर्यके जल दै छै कोइ लोक दूध चढ़ाबै छै सूर्यके परनाम करै छै उगता हुआ सूर्यके परनाम करै छै किछु लोक डूबता हुआ भी सूर्यके परनाम करै छै सूर्यके परनाम करना चाहिअऽ बोलै छै हमरा धार्मिक ग्रन्थमे भी बहुत बात सूर्यके बारेमे कहने छै जे हर कोइ मानै छै मानना चाहिअऽ हमरा संस्कृतिरऽ हमरा संस्कारमे सूर्यके बहुत बड़ा महत्ता छै आओर लोक आपलोक कपारमे भी तिलकके प्रयोग करै छै अभी तऽ धागाके प्रयोग करै छै मन्दिरमे पूजाके सूर्यके उपासना करै छै आओर यहाँपर सूर्य मन्दिर भी एगो छै सुनै छिए मन्दिर छै सूर्यरऽ वहाँपर जाकऽ सूर्यरऽ लोक प्रार्थना करै छै